جی ہاں میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جسے دیکھ کر مجھے رونا آ گیا کتاب کا نام تھا ہمارا سماج اس میں ایک واقعہ تھا بال وواہ بھارت میں بال وواہ صدیوں سے پرچلت ہے اور یہ ایک ایسی یہ کسی دھرم وشیش سے نہیں ہو کر سبھی دھرموں سمدایوں اور ورگوں میں لمبے سمے سے چل رہی ایک پرتھا ہے ورتمان سمے میں یہ پرتھا گرامین علاقوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی بال وواہ کے پیچھے مکھیہ کچھ کارن غریبی اشکشا یا سب سے مکھیہ کارن ہوتا تھا بیٹی ایک بوجھ ہے جسے وہ لوگوں جس سے وہ لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے ایک بوجھ ہے ہم اسے جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے نکال دیں